हाँ हेलो हेलो हाँ प्रणाम प्रणाम बोलिए हाँ जी जी ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म सहायता पुलिस पुलिस जनता की सेवा के लिए ही होती है अच्छा आप अपना कहाँ किस जगह हैं उस जगह का आप एड्रेस हमको लिखवाइए ह्म्म जी जी जी आपका मोबाइल नंबर यही है कि दूसरा कोई नंबर है हाँ तो आपके पास में क्या सब क्या सब सामान था जो छिना गया है जी हाँ जी जी ह्म्म पर्से में था सब चीज़ ठीक ठीक ठीक ठीक हम जो है अभी अगल बगल के थाने में भी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं सभी आदमी तब लाइन में लग जाएँगे आप वहीं रहिए आप हम आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए अच्छा तो थाने में हैं औ हम भी तो थाना से बाहर निकले हुए हैं ठीक ठीक हम अपने अच्छा अच्छा हम अपने से पहुँच रहे आपके पास हाँ आप उसी जगह रहिएगा देनापुला के पास ठीक ना हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं इसमें केयर करना चाहिए और जो भी जहाँ भी आप लिखवाए हैं उस जगह उस जगह की पुलिस और जो भी प्रशासन होनी थी उसको कम से कम केयर करना चाहिए वहाँ आपको पहुंच वा पहुंचना चाहिए और उसकी गतिविधि को देखते हुए किस ओर भागा है उस ओर उसके पीछा करना चाहिए ठीक हम पहुंच रहे खुद पहुंच रहे हम अरे प्रशासन ने जो कुछ ना कुछ कमी तो नहीं है लेकिन कुछ सुस्त प्रशासन भी साथ में है जो जल्दी केयर नहीं करना चाहता है हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ना ऐसा नहीं होना चहिए अभी प्रशासन में जो उसका पढ़ाई सिस्टम में होती है ऐसा ट्रेनिंग ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है कि किसी भी आदमी की मदद के लिए प्रशासन होती है उसमें केयर करना चाहिए जो भी कंप्लेन आवे उसमें फॉलो होना चाहिए तुरंत उसको वो कैसे केयर किया जाए कैसे हैंडिल किया जाए ह्म्म ह्म्म ह्म्म नहीं नहीं नहीं ऐसा कौनो बात नहीं है हाँ ठीक है ह्म्म